भारत में रहनेवाला हर रहवासी हिन्दी ही बोलना पसंद करता है क्योंकि हिन्दी हमारी मातृभाषा है भारत में बाइस भाषाऍं बोली जाती हैं लेकिन हर रहवासी हर एक इंसान हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करता है इंग्लिस भाषा बोलना कोई बहुत बड़ी बात नई है लेकिन हिन्दी में बात कर कर एक अलग सुकून मिलता है एक अलग समझ में आता है कि हम भारत से हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हिन्दी में बोलने में भी अच्छी लगती है लेकिन नहीं भी लेकिन लोग फिर भी हिन्दी ही बोलना पसंद करते हैं और हिन्दी के शब्द का प्रयोग हर जगह ही किया जाता है जैसे कि इस्कूल हो या फिर सरकारी दफ़्तर हो या कोट कचहरी हो कहीं भी हो पुलिस इस्टेशन हो हर जगह हिन्दी की ही हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है इंग्लिस तो एक नाम के लिए बना हुआ है लेकिन हिन्दी तो ही हिन्दी ही हमारी मातृभाषा है और हिन्दी का ही प्रयोग करना चाहिए और हिन्दी का ही प्रयोग होता है और जैसे एक चीज़ और है हमारे देश का संविधान को ही देख लो वह भी हिन्दी में ही है राष्ट्रगान जो गाए जाते है राष्ट्रगीत गाई जाती है ये सारी ही हिन्दी में है